मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हर किसी को इतना मौका नहीं मिलता है आगे बढ़ने का तो इतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है युवाओं को खेल में आगे भाग लेने के लिए कि उनको आगे प्रोत्साहित करा जाए या उनको आगे बढ़ाया जाए क्योंकि अगर हम देखें तो कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको आगे मौका मिलता है पर जैसे जो गरीब लोग हैं उनको आगे अपना हुनर दिखाने का वह मौका नहीं मिल पाता है तो गरीब लोग जो लोग है उनको भी एक बढ़ावा मिलना चाहिए उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए जैसे कि वह पीछे रह जाते हैं तो खेलों के अंदर अगर बढ़ावा देने की अगर बात की जाए तो जो गरीब लोग है जो जिनमें हुनर है लेकिन किसी कारणवश वो पैसों की वजह से या किसी वश वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी आकर लेकर आना चाहिए उनका भी हुनर उनको दिखाना चाहिए उनको मौका नहीं मिल पाता अपने हुनर को दिखाने का तो ऐसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए की वह अपना हुनर हमारे जो युवा हैं वो खेल में आगे भाग ले पाए और अपना हुनर दिखा पाए